اُردو زبان سیکھنا بولنا اور اُردو زبان میں لکھنا پڑھنا خاص طور پہ مسلم بچوں کے لیے نہایت ضروری ہے اُس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم ہماری اگر اُردو ہوتی ہے تو ہمارے گھر کی یا ہمارے محلے کی جو زبان ہوتی ہے وہ لگ بھگ اُردو ہی ہوتی ہے اور ہمارے جتنے مواد ہیں اسٹڈی کے لیے مطالعے کے لیے جتنی کتابیں ہیں مدرسے وغیرہ میں جتنی کتابیں چلتی ہیں وہ زیادہ تر نائنٹی پرسینٹ اُردو میں ہی ہوتی ہیں اِس لیے اِس حساب سے اِس زبان کا سیکھنا اور سکھانا بچوں کو نہایت ضروری ہے اور پھر یہ زبان ادب اور تہذیب سکھاتی ہے تو اِس وجہ سے بھی اُردو زبان کو سیکھنا اور سکھانا چاہیے دیگر زبانیں بھی مطلب رائج ہیں اور ابتدائی دور میں یا بچے جب تک تعلیم حاصل کر رہے ہوں تب تک اِس زبان کو اُن کو سکھانا نہایت ضروری ہے پھر اُس کے بعد جب اوپر کی کلاس میں وہ جائیں تو اُس کے ساتھ ساتھ اُردو کے ساتھ ساتھ وہ ہندی انگریزی بھی سیکھیں کیوں کہ باہر نکلنے کے بعد انگریزی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اِس لیے اُردو کے ساتھ ساتھ دیگر زبانیں بھی سیکھنی چاہیے ہمیں لکھنے اور پڑھنے کے لیے لیکن ابتدائی مرحلے میں ہمیں فسٹ آف آل سب سے پہلے اُردو زبان سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اُردو کی اپنی اسلامک کتابیں اور قرآن وغیرہ پڑھ سکیں